हॅं हैलो प्रणाम हम सच्चिदानन्द बाजै छी सुपौल सॅं हम जानऽ चाहैत रही अपन मैथिलि भाषा के सुपौल मे के के महत्वपूर्ण रचनाकार पूर्व मे भेल छलाह तऽ एखन जे रचनाशील छथि हुनका सबके बारे मे हुनकर पोथी के बारे मे हम एक शिक्षक छी आ सहित्य सऽ पढ़य के रूचि रहैया खास कऽ कऽ कविता कथा ई सब पढ़य मे बरा रूचि राखै छी तऽ मोन मे आयल जे सुपौल जिला के साहित्य के सेहो हम पढ़ी तऽ जानऽ चाहैत रही अच्छा हॅं हॅं हमरा बुझने मायानन्द मिश्र वा मायानन्द मिश्र जे मन्त्रपुत्र लिखने छलाह अच्छा अच्छा आ किशुन जी आ किशुन जी हुनकर नाम के किशुन जी ओ वा अच्छा हुनके लड़का केदारकानन सेहो साहित्य मे हुनकर खूब नाम सुनै छियनि ओ आ हमरा बुझने सुभाष हमरा बुझने सुभाष चन्द्र यादव सेहो सुपौले के छथि जिनकर एखन एकटा किताब बहुत चर्चित छनि घोट किताब अयलनि हैं अच्छा हाँऽऽ अच्छा आ सुपौल जिला मे महिला मे के सब एखन सक्रीय छथीन अच्छा हुनकर कोनो महत्वपूर्ण पोथी अच्छा हमरा जहाँ तक बुझल जे सुपौल स एकटा भारती मंडन पत्रीका सेहो बहराति अछि ओ कोना हमरा सबके उपलब्ध भ सकैया अच्छा अच्छा अच्छा साँझ आ तरुण अच्छा अच्छा अच्छा पवन सम्पादक मे हॅं तऽ ई

अच्छा अच्छा अच्छा ठीक छै धन्यवाद